ہمارے علاقے میں سب رہتے ہیں ہندو بھی مسلم بھی عیسائی بھی سکھ بھی سب آپس میں مل جل کے رہتے ہیں اور جب ہندو میں کوئی تہوار ہوتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے دیوالیوں میں اور پوجا ووجاؤں میں کرنے جاتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹھیک لگتا ہے اچھا لگتا ہے کہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہوں اچھے سے اور خوش ہیں کہ یہ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے آپس میں ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو ہمیں دعوت دیتے ہیں اور ہم میں عید آتی ہے تو ہم انہیں بلاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے گھر آتے ہیں اور آ کر ہم بہت مزے سے خوش ہوتے ہیں اور مزے کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ایسے ہی عیسائی ہیں ان کا بھی تہوار آتا ہے اور وہ بھی دعوت دیتے ہیں اور ہم سب وہاں بھی جایا کرتے ہیں وہ بھی آیا کرتے ہیں تو سب خوشی سے رہتے ہیں